हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में कबड्डी और खो खो जैसे निम्न खेल खेले जाते हैं बहुत से लोग गिल्ली डंडा और गिल्ली डंडा हम खेलने में हम लोगों का पारम्परिक पारम्परिक खेल का उपयोग बना रहता है जिससे कि हम लोग खेलते हैं कबड्डी खेलने के लिए जैसे कुछ त्यौहारों उहारो पे एक जरूर से जरूर खेलना चाहिए हम लोगों को ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे खेला जाता है कि उससे हम लोगों का एकता बना रहता है औ गाँव के अन्य विकासों का देखा जाता है जैसे गाँव के सभी बड़े बुज़ुर्गो के साथ मिलके खेलने से वहाँ पे कुछ न कुछ सीख जरूर मिलता है जब कि उसमे खेलते हुए बूढ़ बूढ़े से ले के सब उम्र के लड़के और सब खेलते हैं तो बताते हैं किसे कैसे करना चाहिए जब कि उसमे टाइम देने से हम लोगों को कुछ मनोबल बढ़ता है और उसमे अन्य प्रकार के खेलों का निर्देश दिया जाता है जैसे कि अन्य खेलों को दिखाया जाता है और इसमें हम ये अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में ये खेला जाता है जैसे कबड्डी गुल्ली डंडा और ये सब खेल के ही खेला जाता है जहाँ कि अन्य प्रकार के खो खो और खो खो में होते हैं कि जैसे छः सात लोग मिल के भी खेल सकते हैं और उनमें अन्य लोगो द्वारा बुला बुला के हम लोग खेलते हैं जब कि वहाँ पे सभी लोग एक ही इकठ्ठा होते हैं और वहीं में गाँव की शांति दिखती है जैसे कि वहाँ पे सबको पता चलता है कि हाँ इस गाँव मे एकता दिखाई देता है और अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में ये खेले अधिकतर खेले जाते हैं जैसे कि गिल्ली डंडा खेलते हैं तो दो तीन लोग टीम बना बना के खेलते हैं और बहुत अच्छा लगता है अच्छा प्रदर्शन करते हैं हम लोग उसमें तो अच्छा दिखता है यदि कोई राष्ट्रीय खेल नहीं है तो गाँव का खेल है बस जिसमें खेला जाता है जब कि पतंग वतंग उड़ाते हैं हम लोग खिचड़ी पे बहुत अच्छे से पतंग उड़ाते हैं और एक महीने पहले से उसको उड़ाने लगते हैं फिर उसके दो चार दस दिन बाद तक उड़ाते हैं अच्छे अच्छे कलर के पतंग को दोहराए हम लोग उड़ाते हैं बहुत से प्रकार के खिचड़ी के त्यौहार मनाते हैं अभी हम लोग जाते हैं कोई मेला देखने तो में हमारे यहाँ मेला लगता है उसमे भी हम लोग बहुत पतंगबाजी करते हैं जब कि पतंग उड़ाते हैं पतंग काटते हैं अन्य प्रकार के उपयोगों को देखा जाता है हमारा पतंग ही फेवरेट है जबकि हम पतंग बहुत आसानी से उड़ाते हैं बहुत अच्छा लगता है जबकि वहाँ पे किसी भी प्रकार के खेल खेल लेते हैं तो उसमें हमारा प्रमुख खेल है कि गिल्ली डंडा जबकि उसमें गिल्ली डंडा में अन्य प्रकार के लोगों द्वारा के लिए उसमें कभी कभी चोट भी लग जाता है जैसे कि यहाँ गिरने से आँख में लग जाता है किसी किसी को बचा के भी खेला जाता है और वहाँ पे यह हमारा खेल बहुत अच्छे से होता है और यह सब खेल जो वहाँ खेला जाता है जहाँ पे गाँव मे खाली जगह रहता है वहीं पर गिल्ली डंडा अधिकतर खेला जाता है कि किसी के आने जाने की दिक्कत न हो और हम लोग आसानी से खेल ले जबकि वहाँ पे खेलते समय कहीं बहुत दूर दूर तक गुल्ली जाता है तो किसी को लग भी जाता है तो उससे भी बहुत से अधिकतर लोग जैसे प्रोब्लम होता है कि यहाँ पे खेल रहें किसी को लग जा रहा है इसलिए उसे ऐसा जगह खेलना चाहिए कि जहाँ पे किसी को नुसकान भी न हो और हम लोग अच्छे से अपना मनोरंजन भी कर ले वैसे भी कबड्डी में कभी कभी होता है किसी को चोट भी लग जाता है तो कबड्डी खेलते समय हमलोग ध्यान से बहुत खेलते हैं कि किसी को चोट वोट ना लगे आराम से खेलें कि गाँव मे किसी को दिक्कत भी ना हो कि खेल खेलने के समय कि चोट लग गया उससे भी ज़्यादा खेल से कोई परशानी हो इसीलिए अच्छे से खेला जाता है और ना किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत होता है और सभी लोग किसी के घर वाले भी नहीं मना करते हैं कि कहाँ खेलने जा रहे और ये सब काम अपने पढ़ने लिखने के हर कामों के बाद यह हमारे परम्पराओं को बनाए रखने के लिए होता है जबकि अन्य त्यौहारों पे इसे खेला जाता है अच्छे से अच्छे त्यौहार हमारे यहाँ कजरी के त्यौहार पे जैसे गीत का प्रयोग किया जाता है अन्य व्यवस्थाओं को देख के किया जाना चाहिए जबकि अन्य समय की गीत का प्रदर्शन करते हैं लोग कि खिचड़ी के अलावा अच्छे खासे पतंग उडाते हैं सब लोग